हेल' अ आं करिना बर' होन्दो ओमफ्राय आं खरिना बर' ओइ उदालगुरनिफ्राय होनदो आङो ओमफ्राय नोंथाङा अवेडिं प्लेनार होयो नामा ओइ आंहा मा होनो मार्चनि टुवेनटि थारिकआव हाबा मोनसे दोङो आंनि ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय आङो बे अवेडिं प्लेनार बा माबायदि पेन्डेलफोरखौ होयो नोंथाङा मा मा बायदि डेक'रेसन मोननो हागोन नोंथांनिफ्राय

मार्चनि टुवेनटिआव नैजि खालाराव ओमफ्राय उनावहाय नोंथांनिफ्राय बै माबाया बेसांसो लागोन ओरैनो जेन'बा पेन्डेल फोराहाय

औ अ ओमफ्राय सेयारफोरा गासै मोनबेसे थागोन सेयारफोरा

औ आंनो डेक्स बेन्सखौ नांगोन ओमफ्राय आरो सेयारखौ दजौथासो नांगोन आरो सेयारखौ औ ओमफ्राय आरो एसे मोजां साजायनांगोन आरो सेयाराव जि होनांगोन

औ जागोन दे आङो नोंथांनियावहाय थांसै खनसे ओमफ्राय रायज्लायनसै ओमफ्राय उनावहाय नोंथाङा नैजि अक्ट' आवहाय फिक्स खालामब्लानो जाबाय औ दे